त अचो मां तव्हां खे ॿुधायां थो त माता वैष्णो देवी जी उत्पत्ति कीअं थी जॾहिं दुष्ट राक्षस आहिनि अची धरतीअ ते प्रलय मचाई धरतीअ ते हाहाकार मचायो अथई लोक वञी देवताऊं जे शरण में पिया त देवताउनि बि चयो त य ॻाल्हि असां खां गौरी आहे वञी चयूं महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वतीअ खे वञी मल्हायो त तॾहिं देवी देवताउनि वञी करे माताउनि खे मल्हायो पोइ माताऊं प्रसन्न थियूं अची उन्हनि जी शक्तीअ मां हिकु शक्ति प्रकट थी जंहिंजो नालो मां वैष्णो देवीअ जे नाले सां प्रसिद्ध आहे इहे माता रानी जग जो ॿेड़ो तार कंदड़ आहे मां वैष्णो देवी भॻिवान विष्णूअ जी विष्णूअ जी कृपा सां सॼे जग में विष्णू धर्म जो बि पालन पालना करण जी सॼे जग खे हिदायत थी ॾे ये माता रानी अची उन्हनि दुष्टनि जो दइतनि जो संहार अची कयाईं संहार करण खां पोइ वञी त्रिकुट पर्वत ते जिते जम्मू शहर में माता रानी पंहिंजो डेरो वसायो उते माता रानीअ जो स्थान आहे उन जे दर्शन करण सां दुख दर्द तकलीफ़ु दूरि थियनि त जिते माता रानीअ भैरो नाथ जो संहार कयो ऐं उते भैरो मंदर बि आहे माता रानीअ जो इहो भैरो खे वरदान ॾिनल आहे त जेको मुंहिंजो दर्शन करे तुंहिंजो दर्शन न कंदो त उन जी यात्रा अधूरी मञी वेंदी पर जेको माता जो दर्शन करे भैरो जो दर्शन कंदो सो यात्रा सम्पूर्ण मञी वेंदी पूर्ण मञी वेंदी तो अची करे माता जो दर्शन करे भैरो जो दर्शन ज़रूरु कयो अगरि जंहिं माण्हूं पिणु भैरो नाथ जो दर्शन कयो त हुन जे माता जो दर्शन न मिलंदो अगरि माता जो दर्शन करे भैरवनाथ जो दर्शन न कई त यात्रा अधूरी रहिजी वेंदी इन करे माता जो दर्शन करे भैरवनाथ जो बि दर्शन कयो पंहिंजी मनोकामनाऊं पायो माता रानी सभ जो ॿेड़ो पार करण वारी आहे जीअं असां माता जे पर्वत ते चढ़ाई चालू था कयूं सभ खां पहिरों पहिरों अची असांखे बाण गंगा जो दर्शन थो थिए बाण गंगा में डुपकी लॻाइण सां टुॿी ॾियण सां सभु पापनि जो नाश थी वञे थो अॻियां वधूं था त चरण पादुका जो मंदरु आहे अञां थोरो अॻिते वधूं त अर्द्धकुंवारी जंहिंजो नालो गर्भ जून गुफ़ा बि करे मञियो वेंदो आहे गर्भ जूं इन गुफ़ा में माता रानी नव महिना रही जीअं ॿार माता जे गर्भ में नव महिना रहे थो तीअं माता रानीअ इन गुफ़ा में नव महिना रही जॾहिं भैरोनाथ हिन जो मैया जो पीछो करे रहियो हो त माता रानी इन गुफ़ा में उन खे पोयां मुड़ी करे ॾिठो ऐं गुफ़ा में वञी वासो कयाईं नव महिना माता रानी इन गुफ़ा में रही इन करे इन गुफ़ा खे गर्भ जून अर्धकुमारीअ नाले सां मञियो वेंदो आहे ऐं पूॼियो वेंदो आहे अञां थोरो अॻिते वधंदो असांजी छिति हाथी मथा हाथीअ जे मथे वांगुरु इहा चढ़ाई आहे इन करे इन चढ़ाईअ जो नालो हाथी मथा आहे अॻिते वेंदव त माता रानीअ जो सुहिणो मंदरु सुहिणो माता रानीअ जो दर्शन जिते माता रानी महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती टिन्हिनि महाशक्तियुनि जे रूप में विराजमान आहे जंहिंजे दर्शन करण सां सभु मन जूं मुरादियूं पूरी थियनि थियूं माता रानी सभ जी झोलियूं ख़ुशियुनि सां भरे थी जय माता दी बोल वैष्णो देवी माता की जय